ओइ नै पिकनिक जाहैनो नागिरदोंमोनलै हाग्रामा ब्रिड्सआव

नै लोगोफोर दङ बे माबानि लोगोफ्रानो कलेजनि लोगोफ्रानो कानुनमोन दं ओमफ्राय ओरै जनातनमोन ओरै अनसुला मोन दं बिसोर गासिबो थांजोबगोन आरो औ औ औ ओहो बिदिनो दाउ लकेल लाबाय ओमफ्रायो अमा लाबाय ओमफ्राय ओरै ना ओमफ्राय सोरबा सोरबा बेदर जायैफोरनो पनिरफोर लाबाय गैयामाथो लागोनब्रा पिकनिकआ बिदिजोंसो जायो दा ओमफ्राय ओरै नों थांखागोन दा नों थांथार नांगोन जेरैखि जाया जायगाया टाइमा मानि फुङावनो ओंखार लांनाय बायदि जाया मानि एसे थाब ओंखारलांसै मानि मावनांगौ दांनांगौ संनांंगौ खावनांगौ जानांगौ नालाय ओरैनो माबासोयाव ओंखार लांसै बारा गोजानथ' जाया खाथि जायो माबा सोआव आठथा सोयावनो थांसै फुंनि जायगाबो मोनलाय थारा नोलै औ एसे जायगा मोजांखौ लाहैनानै जानाय बायदि जाया औ औ ओंखायनो मोजां जायगाखौ लाहैनो फुङावनो थांखासै ओमफ्राय जायखिया जों ज' कालेक्टसन खालाय खाबाय ओमफ्राय नोंल'सै कालेक्टसन होनांगौआ जायखिया जायखिया नों गामिनि माबायावल' ओंखारनानै थादो लामायाव जों फुङावनो ओरै जों खरसा लानानै फैखांब्लाथाय नोंखौ लानानै थांफासै जों ओरै ज' थांजोब खासै जोङो ओमफ्राय बाइकजों थांसै नामा ओरै खावसे गारि माल लाग्रा थाथोंसै दे औ दे दे